हय हय हय ओके

हय तुम किदें निड्स आसा तुमचे ते म्हाका सांगूं शकता म्हणजे केव्ज म्हणटा आसताना तुमकां खं एग्जॅक्ट्ली खंयच्यो त्यो बुद्दा केव बीन आसा प्रिहिस्टॉरीक सायट्स आसा ताच्या बद्दल जाय का आनी वेगळें किदें

ओके हय बेझिकली हरवळ्या जी केव आसा ती इजिली एक्सॅसिबल आसा फक्त आमकां जर तर किदेंय टॅस्ट बीन करचे पडटले थंयसर सायटीचेर जाल्या आमकां आक्यॉलॉजी डिपाटमँटातल्यान म्हाका प्रोविजन करचें पडटलें तें पर्मिशन घेवचें पडटलें ताचे भायर तांबडी सुर्ला जी आसा ती सद्याक म्हणजे इतली पब्लिकली एक्सॅसिबल ना ती करतलें जाल्या आमकां मात्शें खूब भितर वच्चें पडटलें दुसरी जी आसा ती रिवणां ते सायडीन एक आसा बुद्दा केव म्हुणून थंय वतले जाल्यार आमकां तें वचूं येता थंयसर कांय कंडिशन्स ना तांचे पण्समळ म्हुणून एक आसा काण आमचें केंपे ते सायडीन ती सारकी प्रिहिस्टॉरीक सायट आनी थंयसर रॉक कार्विंग्स बीन आसा म्हणजे सारकें पाशाणाचेर कट करून कोतरावन तें सगळें द घातिल्लें आसा सो तें जर तर आसा जाल्यार आमी तें करपाक शकतात पूण एका दिसान ह्यो सगळें कवर जावचें ना कारण सांखळेच्यान केंप्यां वता म्हणसर आमकां ऑलमोस्ट ओर्दो आदेस थंयसरूच वत्लो ते नजरेंतल्यान सो तूं आतांतसून आटिफिश्यल जर तर म्हणजे प्रॅजँटेशन जर तर आमी करता जाल्यार तें आमी करपाक शकता पूण कांय जे लोकनाच आसा ते अमक्याच वेळाचेर करतात वीरभद्र जो आसा तो अमक्याच वाठारान अमक्याच तारकेक करता ते तशा प्रकारचे आसल्यान एग्जॅक नॅचरल सॅटिंगान ते क पळोवपाक मेळचें ना समजा तुमकां प्रॅजँटेशन जाय जाल्यार आमी खंयच्याय संस्थेक फॉर इन्स्टंस सरवणां मोरुलो जाता तो तांचे लोकवेदी म्हणून जाता पूण सॅपरेट जर तर प्रँजँटेशन जाय जाल्यार सरवणचोत एक संस्कृतीक पंगड आसा तो करता सादर तांचो जर कॉण्टॅक नंबर जाय तुमकां जाल्यार तोय हांव प्रोवायड करपाक शकता खंयच्या वाठारान म्हटलें यें हा हा हा हे विशीं सामकी खबर ना पण आमच्या डिपाटमँटान जर तर खंयच्या आक्यॉलॉजिस्टाक खबर आसा जाल्यार तें तुमचे मेरेन कळयतां ओके बरें बरें